हलो हरिओम साईं जय झूलेलाल

हा बिल्कुलु बिल्कुलु साईं हा बैंक में लोन ई बिल्कुलु फेसिलिटी आहे ऐं अलॻि अलॻि स्कीम्स आहिनि जिन तव्हांखे केतिरी कंसेशंस बैनिफिट्स मिली सघनि था जहिड़े हिसाब सां भई जेकॾहिं तव्हांखे नंढो कोई पंजे लखे जो लोन आहे त हुनजे लाइ तव्हांखे हेतिरी डॉक्यूमेंटेशन जी बि ज़रूरत न पवंदी ऐं बिल्कुलु माना स्मॉल रेट ऑफ इंट्रस्ट ते असां ॾेई सघूं न गिरवी रखणो न पवंदो आहे कोई सिर्फ़ु गारंटर तव्हां घुरायो जेको भई गेरेंटर बीहे भई इन केस ऑफ डिफॉल्ट जेकॾहिं तव्हां लोन नथा भरे भरे सघो त गारंटर इज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन जे हिसाब सां पहिरों त तव्हां जंहिं कम जे लाइ लोन वठो था उन लाइ यू आर ऑथराइज़्ड टू डू समथिंग टू डू देट थिंग जेकॾहिं भई तव्हां हा जंहिं कम जे लाइ तव्हां लोन वठो तव्हां हुन हिसाब सां तव्हांखे ॼाण आहे या कुझु एक्सपीरियंस आहे उहो ॾियणो पवंदो बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे पहिरो जेॾीमहिल असां लोन ॾींदासीं सभु डॉक्यूमेंटेशन थी वेंदी हुन में माना पहिरों छह महीना तव्हांखे लोन जी काई इंस्टॉलमेंट नाहे भरणी छह महीने खां पोइ तव्हांजी मंथली इंस्टॉलमेंट चालू थी वेंदी हले पर हुन लाइ तव्हांखे थोरो रेट ऑफ इंट्रस्ट पॉइंट टेन परसेंट वधीक ॾियणो थो थो थोरो वधीक थींदो हा हा हा थी सघंदो आहे हा हा थी सघंदो आहे तव्हांजी सहूलियत जे हिसाब सां असां तयारु आहियूं

रेट ऑफ इंट्रस्ट हिन वक़्तु जेको आहे उहो सिर्फु साढी अठ टका आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां सिनियर सिटिज़न आहियो त असां वन एंड हाफ परसेंट घटि ॾेई करे तव्हांखे ॾेई सघंदा आहियूं सत परसेंट खां जेको कंप्लीट मार्केट में तमामु बिल्कुलु चीप आहे सस्तो आहे न न हेॾी ॻाल्हि काने वियाज ते वियाज न वियाज हम्म न न न हेड़ी काई ॻाल्हि कान्हे बिल्कुलु बिल्कुलु हा तव्हां न न न न पंज पंजे लखे में पंजे लखे में न जेके पंजे लखे में तव्हां डिपोज़िट कंदौ त ओड़े हिसाब सां जीअं पंजे लखे में जेकॾहिं लखु तव्हां डिपोज़िट कयो था त बाक़ी चारि लख ॾियोसि चइनि लखनि ते इंट्रस्ट ईंदो न पंजे लखनि ते हा हा हा अचो अचो न न न न हेड़ी काई ॻाल्हि काने हा ओके हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा सुभाणे अचो साईं तव्हां लोन ॾींदासीं